गोवन इकोनोमी मोस्टली गोवन इकोनोमी ट्युरीझमाचेर डिपेंड गोवा इज टोटली डिपेंड ऑन ट्युरीझम एण्ड मायनींग जेपनीस कंपनी चायनीस आनी कोरीयन कंपनी ऑफिसर ह्या कंपनीची ऑफिसर आशिल्ली गोंयांत फॉर बीकोज ऑफ मायनांग पर्पज आयर्न ऑर बोक्सायट हे चडशे तर गोंयच्यान ना तर धारवाड साकून इमपोर्ट एक्सपेर्ट करताले टू द्यार रिस्पेक्टीव कनट्रीज पूण आफ्टर रिस्ट्रीकशन ऑन मायनींग हे सगळे स्टेन्ड स्टीलाचेर आयले सेकेन्डली मोस्ट चडशे यु के यु एस ए करावर्ड गोंयां येताले टू स्पेन्ड द्यार आफ्टर वरकींग फॉर ओलमोस्ट टेन इलेवन मन्थस वन मन्थ रिलेक्स जावपा खातीर कित्याक दे गो गोंय सामकें ग्री ग्रीन आनी फुल ऑफ सी आशिल्ले म्हणून पूण आता हळू हळू तेंय बी काबार जावपा लागला चार्टस पासून येवपाची बंद जाला कित्याक काय म्हल्यार आता चडशे कोंक्रीट जंगलस कशे गोवान ट्युरीझम जावपाक लागला कित्याक लोक फक्त हांगा येवन येवन रेस्टोरंट्स व्हडली व्हडली फाइव स्टार हॉटेल्स थ्री स्टार हॉटेल्स तांकां ते तशें नाका दे वॉन्ट अ कूल थंड प्लेस जाय रिलेक्स करपाक मातशे वेळेर न्हिदपाक आनी ग्रीनरी सराउंडेड माउंटन्स तातूत भितर रावपाक ते सोदतात आनी बिकोझ हें लोकल ट्युरीस्टूय बी येता म्हणून आता आमच्या गोंयांक इतली पावलां पावलांनी रेस्टोरंट जाल्यात इवन आमकां लोकल्सांक फिश आनी बाकीचे अशें नुस्तीं आनी हे अशे मेळपाक खूब डिफिक्लट जाला बीकोझ चडशे ओलमोस्ट फक्त ट्युरीस्टी खातीरच हॉटेल वाले व्हरतात आनी लोकलसांक वेरी लेस मेळटा पूण आतां एज आतां हळू हळू करून गोंयची इकोनोमी डाऊन वचपा लागली कित्याक काय म्हण्लार आमीच आम्च्याच हातांनी ओलमोस्ट लेंड सेल करू करून ग्रीनरी डिस्ट्रोय केला गोवन ट्युरीझम फक्त ग्रीनराचेर आनी आउटशायड ट्युरीसटाचेरच आसा ऑन्ली रशियंस आर कमींग नाव येता आता आनी ते आर वेरी लो बायस ते चडशे वस्तू बी काय घेनात दे आर फ्रोम अ वेरी लो केटेगिरी पिपल लोक वी हेव टू सेव अवर ग्रिनरी टू स्टेबलायज आर इकोनोमी